اچھی صحت اور بدن میں پھرتی کے لیے ہمیں ڈیلی دوڑنا چاہیے جس سے ہمارے اندر پھرتی پیدا ہوگی اور دوڑنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا ایکوپمنٹ ہونا چاہیے دوڑنے سے ریلیٹڈ جو بھی ایکوپمنٹ ہو آپ اسے بہتر سے بہتر طریقے سے رکھیں جیسے کہ آپ کے جوتے تو ہم دوڑنے کے لیے جو جوتے استعمال کرتے ہیں وہ نائکی یا اسپوٹ شو ہے جو نہایت ہی عمدہ اور اعلیٰ ہے جس سے آپ کو دوڑنے میں بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل ہوتی ہے اور چوٹ اور دیگر گرنے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے جس سے اگر آپ تیز بھی دوڑیں تو آپ کے پیر میں درد نہیں ہوتا اور آپ کے پیر میں چھالے نہیں پڑتے ہیں لہٰذا آپ یہ خیال لیں کہ دوڑنے کے لیے ایک اچھا اور عمدہ اور اعلیٰ قسم کا اسپوٹ شو استعمال کریں ہمارے پاس کھیلوں کے لیے ایک اچھا اور اچھا اسپوٹس لباس ہے جس سے ہم پہن کر دیگر کھیل کھیلتے ہیں اور صبح صبح کسرت کرنے جاتے ہیں جس سے ہمیں بہت آرام دہ فیل کرتے ہیں کھیل

جب ہمارے پاس اسپوٹ شو ہو اس سے بہت آرام دہ فیل کرتے ہیں اور اسپوش لباس پہننے کے بعد ہی کثرت کرنی چاہیے جس سے کہ آپ کمفٹیبل فیل کر سکیں اور کسرت اور دیگر کھیل کھیلنے میں آسانی ہوتی ہے جوتے اچھے اور اعلیٰ قسم کے ہونے چاہیے اور اسپوٹ شو ہونا چاہیے جسے پہن کر آپ انجری اور دیگر چیز سے بچ سکتے ہیں لہٰذا لہٰذا جب بھی باہر کھیلنے جانا چاہیے تو اسپوٹ سو اور اسپوٹس لباس پہن کے ہی جانا چاہیے